हेलो दीदी नमस्ते हमको दवा चाहिए सुगर की बीमारी है कुछ दवा चाह रहें जी तो क पहले इसको द दे दीजिए तो बाद में बताएँगे फिर से नहीं मै मैडम जी अब बताओ तो जब दवा देते हो बताओगे जब तो आपको जानेंगे कि नहीं यहाँ वह सही बात है कि बर्ताव करेंगे आप ठीक जी जी मैम ठीक है तो सांठ जब लगा देंगे तो पैसा तो ज़्यादा महँगा ले लेगा तो आप कितने उतना बताईए तो हम बताएँगे इतने में लेंगे या नहीं लेंगे ठीक ठीक है तब मैडम जी जब दूसरे के यहाँ पाँच पता लगाएँगे तो आप ही के पास लगाए तो क्या हुआ आप ही तो देते हो उतने में जो कि ठीक है आ ठीक है मैडम जी आओ नमस्ते